हैलो

जी भैया ए के कॉलेज से बोल रहे हैं बोलिए

भैया मेरे दुकान में हर वैरायटी केक मिलेंगे आपको बता है आपको किस बैरायटी केक चाहिए यह सबसे अच्छा तो एक चॉकलेट चॉकलेट टाइप चॉकलेट वैरायटी का है और अण्डा अण्डा केक है बस वह ही है अच्छे तो बाकी और है फिर है उस टाइप में नहीं हैं तो भैया सबसे अच्छा तो शुगर वेराइटी शुगर फ्लेवर का जिसका रेट साढ़े तीन सौ से चार सौ है भैया पेमेंट कैसे भी केस ओन डिलेवरी भी है और फ़ोन पर भी है आप यदि जैसे फोन यदि फोन पे द्वारा करते हैं तो आपको तुरंत एक घंटे या दो घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी की जाएगी और केक का तो केक में आपको तुरंत केक जो ऑर्डर केक ले जाइए तुरंत भैया यदि आप केक ऑर्डर करते हो तो आपको खूब से खूब तीन से या चार घंटे लगेगा ज़्यादा नहीं पेमेंट मैंने आपको बताया चोकलेट फ्लेवर का आपसे वह साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ से चार सौ पड़ेगा ओके ओके ओके भैया वह साढ़े तीन तो कम ही है बताने में तीन सौ कर देता हूँ आपके लिए नहीं सर नहीं सर नहीं भैया तीन सौ का कम नहीं होगा क्योंकि आपको मैंने साढ़े तीन सौ साढ़े चार सौ वाला एक ही बताया तो मैं आपके लिए साढ़े तीन सौ से साढ़े तीन से तीन सौ रु तीन सौ में आ गया हूँ जी ओके ओके थैंक यू सर